नवरत्न कुर्मा मक्के दी रोटी संरसोंदा साग वेजिटेबल जलफ्रेजी आनी आलू तिकी हें सगळें जें हांवें कितोॆ मागयलां तें म्हाका खंयच्या वेळार मेळटले